اردو زبان نے ہندوستانی ثقافت اور شناخت شناخت پر گہرا اثر ڈالا ہے یہ زبان نہ صرف ابلاغ کا ذریعہ ہے بلکہ ایک ثقافتی ورثہ بھی ہے جو لوگوں کے طرز زندگی ادب شاعری موسیقی اور روز مرہ کے معمولات میں گہری جڑیں رکھتی ہے اردو زبان میں عظیم شعرا جیسے کہ غالب اقبال فیض احمد فیض اور پروین شاکر نے ایسے شہکار تخلیق کیے ہیں جو آج بھی لوگوں کے دلوں کو چھو لیتے ہیں یہ شاعری اور ادب عوامی جذبات ثقافتی اقدار اور معاشرتی مسائل کی عکاسی کرتے ہیں اردو زبان کی جڑیں بر صغیر کی مشترکہ تہذیب میں پائی جاتی ہیں یہ زبان مختلف تہذیبوں مذاہب اور ثقافتی پس منظر سے مل کر بنتی ہیں جس سے ایک وسیع ثقافتی ورثہ موج موجود میں وجود میں آیا ہے اردو زبان لوگوں کی روز مرہ زندگی کا حصہ ہے یہ زبان گھروں میں دفاتر میں تعلیمی اداروں میں اور عام زندگی کے ہر شعبے میں استعمال ہوتی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کی ثقافتی شناخت مضبوط ہوتی ہے اردو زبان نے موسیقی ڈرامہ اور فلم انڈسٹری کو بھی بہت زیادہ متأثر کیا ہے ہندوستانی فلمیں اور گانے اردو زبان میں ہوتے ہیں جو نہ صرف مقامی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی مقبول ہیں ہندوستان کی قومی زبان ہونے کے ناطے اردو ملک کی قومی شناخت اور اتحاد کی علامت ہے یہ زبان ملک کے مختلف علاقوں ثقافتوں اور زبانوں کے لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہے ان سب عوامل کی بنیاد پر اردو زبان نے نہ صرف ثقافت کو غنی کیا ہے بلکہ لوگوں کی شناخت کو بھی گہرا اور مضبوط بنایا ہے